اتّر پردیش ایک کافی بڑا صوبہ ہے جہاں پر الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی الگ الگ طریقے کے تو ان لوگ الگ الگ طریقے کے پہناوے ہوتے ہیں جیسے ہندو لوگوں کے ساڑی وغیرہ ہوتی ہے عورتوں میں اور مردوں کے دھوتی کرتا یا پھر پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں وہاں اور یہاں پہ مسلمس وغیرہ قمیص شلوار پہنتی ہیں عورتیں یا پھر حجاب لگاتی ہیں عورتیں اور مرد ٹوپی کرتا پائجامہ پہنتے ہیں سکھ وغیرہ جو ہیں پگڑی وغیرہ باندھتے ہیں اور عیسائی جو ہوتے ہیں وہ کوٹ پینٹ وغیرہ زیادہ پہننا پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ گھومنے کی بھی بہت زیادہ جگہیں ہیں تو سیر سپاٹا اتر پردیش والوں کو کرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے گھومنا وغیرہ اور یہاں کی ہابیز وغیرہ بھی ان لوگوں کی یہی ہوتی ہیں کہ وہ گھومیں پھریں اور وہ اپنے منورنجن وغیرہ کے لیے کرکٹ وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں موویز وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں اور الگ الگ طریقے کے جو ہسٹوریکل پلیسیز وغیرہ ہیں وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں